हरसाङाव

हेलमेत यालाय हो सोरबा लांदों मालायनिसोना गंसेयाबो

पुलिस थायोथ' आरो बाजाराव बाजारावबो थायो हरै सिगाङावबो थायो आरो ओरै उनावबो थायो सिखावलामाजों सिखाव लामायालाय दङ सिखाव लामाजोंबो एखमबा थायोना एखमबा थायो थाबायलांसै

हा लाइसेन्स जागारबोयाखै

लोगोफोरनाव साबेसे थांनो नागिरदों फालाय

थांजागौमोन थ' बेरायथाव थाव

थांजागौमोनथ' गावसोरखौनो लेंहरदोना सिखाव लामाजोंबो हनै सिखाव लामाजोंबो स'सेल' थांनो हागोनना ससे ससे मेन मोनबा

दाइरिग सहैजाया ना मेन लामा मोनफिनो

हो सोंहरनायदो औ दे आं ओंखारसै दा

गावहा बायना दोनखानांगौ

दे होनबालाय बायनानै लांसै औ जायो औ दे